जैसे मिट्टी से बर्तन धोएं राख से बर्तन धोते थे और बालू से भी ईंटा की गिट्टियों से धोते थे जैसे तबा कों माँजते हैं तो ईंटे कि गिट्टियां से और अब धीरे धीरे जैसे परिवर्तन होता गया वैसे वैसे जैसे घड़ी पावडर से हम लोग बर्तन धोते थे सब लोग कहे घड़ी पावडर से ना धोओ बीम बाल से धोओ उससे धोते गये बीम बाल से धो रहे हैं बर्तन और उसके बाद और लोग जैसे निरमा से धोते हैं कोई रिन पाउडर से धोता है कोई रिन टिकिया से धोते हैं बर्तन इसी तरह अब जैसे जैसे समय बितता जा रहा है वैसे वैसे लोग अब तो बिना साबुन से हाथ धुले साबुन से हाथ धुल लो बर्तन धोने के बाद साबुन से अपना हाथ धुलो फिर वो तौलिया से अपना हाथ साफ करो बच्चों को यही सिखाओ घर घर के लोगों को सिखाओ कि जब बर्तन धुल लो पहले तो लोग मिट्टी राख इन सब चीज़ों से बर्तन धोते थे अब तो कोई मिट्टी से या राख से ये सब बर्तन नहीं धोने का इस्तेमाल करते हैं अब तो केवल सीधे घड़ी पावडर से धोते हैं नहीं तो रिन रिन से या बीम बाल से अब तो सीधा बीम बाल से ही बर्तन धो धोते हैं